हँ हम मोबाइल डेटा यूज करै छी आओर कभी काल वाइफाइ भी यूज करै छी आओर एकरासँ हम गूगलपर कभी कुछ देखना हो कुछ जानकारी देखैला होइ तऽ उ देखै छियै जेनाकि हमरा जानना छै कोन राज्यमे की चलि रहल छै न्यूज जानना छै तऽ हम देख लै छियै आओर ई सब न्यूज सब जे छै जेनाकि न्यूज पेपरमे तऽ पुरान पुरान पुरान न्यूज मिलै छै गूगल ई सबपर यूट्यूब सबपर तुरत हाल फिलहालके अभीके जान मिल जाइ छै जानकारी तो इसलिए हम यूज करै छियै आओर बहुत यूट्यूबपर जेनाकी बहुत कॉमेडी वीडियो देखेलक बहुत बहुत बिजनेस न्यूज सब देखेलक इसलिए यूज करै छियै आओर ई आओर जेनाकि अभी फोर जी नेटवर्क हम यूज करै छलिया आब हम फोन लेलिया फाइव जी तऽ फाइव जी नेटवर्क मिलै छै तऽ फाइव जी अनलिमिटेड मिलै छै तऽ अनलिमिटेड हम यूज अभी कर रहल छलियै लेकिन इससे पहिले एकरासँ पहिले एक जी बी हम यूज करै छलियै